असांजे हिन्दुस्तान देश में केतिरा ई राजनीति नेता आहिनि को सुठा आहिनि को बुरा आहिनि अगरि कोई नेता चूंडजी ईन्दो आहे त असां समिझूं था जे असां लाइ भले लाइ आयो आहे थोरो टाइम हू भलो बि कन्दो आहे थोरे टाइम खां पोइ पंहिंजी राजनीति ॾेखारे करे पोइ लालची थी वेन्दो आहे इन करे मूंखे हिन्दुस्तान जी राजनीतिअ कान वणन्दी आहे पर को सुठा नेता बि आहिनि जीअं त असांजे सिन्धियत लाइ बि केतिरा ई नेता आहिनि जीअं त असांजे शहर में पप्पू कालाणी जहिड़ो नेता कान हुओ